हां जी अस महाराज इत्थें कम्में उप्पर आए दे कुदै केह् केह् गल्ल होई असें ते बड़ा स्हेई कम्म कीते दा नेईं भाई असें अपने आसेआ शैल गै पाइयां हियां ते ओह् थोह्ड़े रेतै च गै खराबी होग जां सीमैंट तुसें हल्का लेदा होग नेईंं नेईं असें अपने कोला स्हेई गै पाए दा भाई दिन्ने आं अस अग्ग देइयै ते हां भई दिखगे ठीक होग ते करगे नेईं नेईं अस ओह् कोई गल्ल निं ऐ गुस्से आह्ली गल्ल निं ऐ अस औगे दिखगे आह्नियै ओह् नेईं नेईं भई अपने असें शैल गै कीते दा खरी खरी औगे औगे ओगै अच्छा एह् औगे औगे दिखगे चेक करगे आह्नियै नेईं होग ते ठीक करगे भई खरी